جی میں کھیلوں کے اسکالرشپ کے بارے میں نہیں واقف ہوں اور میں اس کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اسکالرشپ کس تنظیم یا کس ادارے کی جانب سے دی جاتی ہے اور اسکالرشپ کی رقم کیا ہوتی ہے اور اسکالرشپ حاصل کرنے کا پروسیس کیا ہے یعنی کن اسٹیپس کو فالو کر کے ہم اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا اس میں کسی طرح کا انٹرویو وغیرہ بھی ہمیں دینا ہوتا ہے یا یہ اسکالرشپ ہمیں ایسے ہی مل جاتی ہے یعنی کہ فام بھر کے تو میں ان چیزوں کو جاننا چاہوں گا کھیلوں کے اسکالرشپ کے سلسلے میں